हेल्ल' औ

अ इन्दि सिआथ' दागासिनो

दामाथ' जोङो दा उननिस्स' अथ्र'स' सथ्र'स बिदियाव हरदों जोङो न'आव दानानै हरो नालाय ओमफ्राय बिसोरो न'आव दायो

अ दा दस खानसोल' दङ दाखानाया ओमफ्राय दा हाथ'वाखै गांबाल' हाबाय ओमफ्राय गांबा दंबावो दानो गोनांआ ओमफ्राय कैखान नांगौमोनबा फन्द्र'खानसो अ आखायजोंनो दायो आखायजोंनो दानानै ओमफ्राय बिदिनो माबाखौ आगरखौ नो खन्ना दोनो ओमफ्राय नो खन्ना दोननानै ओमफ्राय बिदिनो माबायो दायो बे दसखान दसखानखौ हाखांबाथाय गोदान सोंबावगोन गांसेयाथ' सानथाम लायो बबेबा बायदियाव ओमफ्राय बबेबा बायदियाव टाइम मोनाबाथाय सानब्रै गाहाम लायो

हागोन दे बानायनो सिया ओरैनो बिदनफोर दायो दखना बिदन बिदनखौ जोङो आदस' नयस' बिदियाव फानो ओमफ्राय माबा माथानि गामसाखौबो दायो माथानि गामसाखौबो दायो गांबेसे नांगौ माथानि गामसाखौलाय आदखानसो अ दा नांगौबाथाय माबानो हागोन दानानै हरनो हागोन इसे उनाव जागोन आरो दानो मोनथ'नाय नङा आरनाइखौ बिदिनो गोबावजों गोबावजों खनसे खनसे दायो सोरबाफोर अरदार होबा आरिबा

गोबाव जों दायो नांगौबाथाय खिथाबाथाय मोनगोन बिदि अरदार फैबाल' दायो आरो

औ औ दे हरगोन दे नों माब्ला नांगौ नों बेखौल' थारिखखौ खिथा हरफिनबानो जाबाय औ औ दे जागोन दे